पैह्लें असें एह् अस स्वेटर बुनदे हे कोटी बुनदे हे सारियां अपनियां स्हेलियां भैनां बेहियै किट्ठे ते करना बैठना ते होर कम्म फिर पिच्छें रेही जंदा ते उस्सी बाद च ओह्बी करना पसोई पसाइयै ओह्बी करना ओह्बी गल्ल करी लैनी ओह्बी कम्म करी लैना ते फिर ओह्बी कम्म करी लैना घरा दा बी करी लैना फिर बल्लें बल्लें ते इ'यां गै होंदे हे पैह्लें कम्म बी ते घरा दे होंदे हे मिट्टियां लानियां गोहे फेरने गोहे सुट्टने ते बाह्र गै रुट्टियां लेइयै जाना जमींदार घर होंदे हे गरीबियां होंदियां हियां ते मजबूरी बाज्झो सारे कम्म करना पौंदे हे भामें कनेह् बी कम्म होए करना पौंदा हा तां गै टैम पास होंदा हा इ'यां कि'यां होना हा स्वेटर बुनने कोटियां बुननियां घरै दा बी चुल्हे चौकें दा कम्म करना गोहे बी सोत्तने ते बाहरियां बी फेरनियां सारे कम्म करने बाह्रा मित्तियां ढोही ढोहियै इत्थें लांदे होंदे हे बाह्र गोहा सुट्टन जंदे हे ते बत्थने बी ऐ ते बालनै बी ऐ कच्चियां चुल्हियां बनाई दियां होंदियां हियां ते उंदे बिच

ते इ'यां ते बनानियां किट्ठियां होइयै अपने शैल बौह्ना खड़ौना ते शैल कढ़ाई बी करनी ते सिलाई बी करनी ते हस्सना खेढ़ना बी गप्पां बी लानियां ते ओह्दे बाद च अपने कम्म बी करने घरें दे ते इ'यां गै टैम पास अजकल्ल केह् ऐ पीह्ते दे आटे आये दे न पीह्ते दे चौल छट्टे दे आये दे न ते ओह् थाली च पाइयै ताली लैंदी कुड़ियां ते लाड़ियां ते ओह् बनाई लैंदियां लप लप ते अपने पतीले खलानी ते ओल्लै पकांदियां ते ओह् अज इ'यां बी मार्डन जमाना ऐ साढ़े आङर थोह्ड़े के चुल्हे पर सिर धुखांदे रौह्ंदे ते के चिर अग्ग बालदी ते मित्तियां बालदे रौह्गे ते गोहे फेरदे रौह्गे ऐं ते आं चक्कियां बी पीहंदे हे ते चौल बी छट्टदे हे भई जदूं ते अस होंदे हे निक्के निक्के ते मां कन्नै चक्की फ्ही पियांदे हे ते गोहे बी सुट्टदे हे सारे कम्म करदे हे ते मां कन्नै करांदे होंदे हे ते मावां साढ़ियां करदियां हियां ते अस बी करांदे हे मावें कन्नै अजकल्ल कैह्दा कम्म ऐ अजकल्ल ते कुसै गी पता गै नेईं की कीऽ कम्म ऐ ते केह् नेईं फिर उस्सी बताये ते सौंदियां न ते अजकल्ल जारहां बारहां बजे तक ते सुत्ती दियां होंदियां कुड़ियां ते आक्खन बी निं होंदा उट्ठो ते तुस कम्म करो अजकल्ल निं आक्खन होंदा ते आं गोदी च पाइयै गै आहो गोदी च पान्ने फिर चक्की पीह्नी ते छट्टनै बी ते बूरेआं चुक्की चुक्कियै ते कोल धरी धरियै फुलकै पकाइयै सिर धुखाने ते केह्गने ते जे नेईं पके तां लेट होई जाना ते बंदे बी गल्लां करदे हे त केह् करना फ्ही ओह्बी टाईम दिक्खे दे न ते मॉर्डन जमाना एह् जेह्ड़े बच्चे न एह् सुनदे कुसै दी ऐहीं आक्खी सकने इसगी ऐहीं निं आक्खी सकदे हून कुछ निं आक्खी सकदे आ जैसा साढ़ा टैम हा ते कड्ढी लेआ असें ते जैसा हून इंदा बेचारें दा बच्चें बास्तै हून एह्बी कड्ढङन ओह् दो दो ञ्यानें आं ओह् दो बी निं बनांदे केईं दिन ओह्बी इक इक बच्चा आक्खदे मैहंगाई बड़ी ऐ ते साढ़े टैम केह् करना फिर त्रैऽ त्रैऽ बच्चे बी ऐ हे ते कम्म बी बड़े हे ते हून केह्दे कम्म हून कोई कम्म निं ऐ हून ते बड़ा शैल जनानियां अपने राज करा दियां न असें ते फिर बिपता दिक्खी दी ऐ ते केह् करना फिर दुक्ख अपने अपने कर्में च होंदा ते पिच्छले जमाने केह्ड़े हे बाड्ढियां बी करनियां गाह् बी गाह्ने ते मुंजियां बी फंड्डनियां ते गाह् बी गाह्ने ते ओह्बी कन्नै होइयै कराने ते घर बी कम्म करना ते भई टैमां टैमां दा भई सारे कम्म मंग्गदे हे बंदे सब कुछ आक्खदे एह्बी कम्म करो ते एह्बी कम्म करो ओह् बाड्ढियां बी करदे हे ते सारे कम्म करदे हे हून केह् कम्म न हून ते कुड़ियां राज करा दियां न पैसा कमा दे न हून पैह्लें पैसा निं हा लभदा ते कच्चे घर हे मिट्टियें दे घर हे हून बड़ा ना घर दा मालक दा आं मार्बल पेदे पौह्चे आह्लियां बी आई दियां होंदियां न ते अस मरी जंदे हे मिट्टियां लाई लाई ते गोहे फेरी फेरी ते हून ना पौह्चे बी ना लाड़ियां आपें निं फेरदियां बेचारियां केईं लाई दियां होंदियां ते ओह् फेरी जंदियां ते कपड़े ओह् धोई जंदियां फुलकै पकांदियां निं ओह् ओह् बी मुढ़ें ई दिंदियां न लाड़ियां अज कल्ल ते केह् करना फिर करना पौंदा ओह् सलाहियां बी बनी जानियां गोहे बी सुट्टे दे न मिट्टियां बी लाई दियां हियां निं केह् करना हा बाड्ढियां बी कीती दियां आं ते ओक्खे टैम बड़े ओक्खे टैम न कड्ढे दे ते चलो केह् इयै बच्चे न ते इंदे पर गै साह् सौखा आई जा ते तां बी ठीक ऐ आं